جیسا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے اس عبارت سے کہ ہندوستانی لباس میں کیا بدلاؤ آیا ہے میری نظر میں جب ہمارا ملک زیادہ سرمایہ داری کی طرف نہیں تھا تو یہاں لوگوں کے پاس پیسہ کم تھا لوگ اپنے ہندوستانی لباس پہنتے تھے بٹ جب سے یہاں پیسے کی بہتات ہوئی ہے اور امیریکہ کے ساتھ ہمارے بہت تعلق بڑے ہیں لوگوں میں فیشن آیا ہے اور خاص طور سے جو لوگ اردو بولنے والے ہیں ان میں بھی اگر وہ با پردہ ہیں تو ان کے پاس ایسے ایسے پردے آئے ہیں جو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں سادگی نہیں ہے سادگی جس کی وجہ سے بہت زیادہ فیشنیبل اور الگ الگ طرح کے ڈیزائین دار برقعے اور عبایا اور دوپٹے جس کو جو دور سے ہی اپنی طرف انسان کو جاذب نظر کرتے ہیں تو اصل میں جب جب یہ سرمایہ داری آئی ہے اس نے ہر چیز کو متاثر کیا ہے